डिजिटिन्ग लॉकर हमरासभ बढ़िआँ मानै छी सरकारी एप सरकारी एप ई भेलै की बैँकमे हमरासभ कोनो समान राखबै जेवर राखबै सोना चाँदी छै घरमे हमरासभके सुरक्षित नहि छै चोरी होइके डर छै एहिलए हमरासभ डिजि लॉकरमे राखै छिए यहाँके बैँक सरकारी बैँकमे राखै छिए ए जकरा कि ओकरा हमरासभ मोबाइलसे एप्स लोड करै छिए सरकारी एप्सके लोड कै के डिजी डिजी लॉकर देखै छिए ओकरामे हमर समान सुरक्षित छै कि नहि छै हमर समान कि कीमत छै अभी एहिलए हमरासभ डिजी लॉकरमे ओहिमे आँ बढ़िआँ विश्वास छै एहिलए हमरासभ बैँकमे जाके जमा कै दै छिए समान तऽ सुरक्षित रहै छै ने चोरीके डर नहि कोनो चीजके डर रहै छै सरकारी एप्स लोक डाउनलोड कै लै छिए मोबाइलमे देखैत रहै छै समानके अपन अपन जेवरके थोड़ा बहुत सोना छै चाँदी छै या किछु आओर छै पइसा छै तऽ डिजी लॉकरमे जाके राखि दै छै ओ मोबाइलमे एप्स लोड कै के ओकरा चेक करैत रहै छै आदमीसभ एकरो कहै छै अपन टेक्नोलॉजिए बढ़िओँ छै ने हमरासभ घर बैठले मोबाइलपर देखि लै छिए हमर समान सुरक्षित छै बढ़िआँ छै ओहुँ जाएले नहि पड़ै छै ओतए हमरा देखै खातिर हमर जे जेवर छै कि नहि छै हाँ बढ़िआँ छै बहुत अच्छा छै डिजी लॉकर एहि सभकेँ कहै छिए सभ आदमी अपन जेवरके गहनाके सुरक्षित राखू डिजी लॉकरमे जाके राखू जे लोकके मदतिसे सहयोग मिलै छै आदमीकेँ देखि लै छै बढ़िआँसे राखि दै छै लॉकरमे ओतए जैके मोबाइलेपर एप्स लोड कै के चेक करैत रहै छै हमर समान ठीक छै कि नहि छै एहिलए हमरासभ समान राखै छिए डिजी लॉकरमे जैके सरकारी एप्स लोड कै के देखि लै छिए हमर समान बढ़िएँ ठाँ बढ़िआँ छै कि नहि छै ठीक छै कतना दिन बढ़िआँ रहतै ओहाँ सुरक्षित छै कि नहि छै सबचीज बढ़िआँ छै